जय झूलेलाल मां हिकु फैक्टरी हलाईंदो आहियां उन ई में बिजली जी आजिविका ॾाढी ज़रूरी आहे बिजली कटोती में ॾाढी तकलीफ़ूं आहिनि छो त धंधे में ॾाढो नुक़सान थी वेंदो आहे बिजली न हुजे त कुझु कमु कारि न थी सघंदा आहिनि मशीनियूं बंदि थी वेंदियूं आहिनि कंप्यूटर वग़ैरह ये बि बंदि थी वेंदा आहिनि पंहिंजो बिजली में धंधे में ॾाढी फ़र्क़ थो पए ऐं पंहिंजो छा चवंदा आहिनि पहिरियो जे ज़माने में त हल भई बिजली कटोती थी त माण्हू मोम्बतियूं ॾीया लालटेन हे बारींदा हुआ अॼु जे टाइम ते छा आहे ज जनरेटर आहिनि इंवेटर आहिनि त इन ई हिसाब सां थोरो कमु निकिरी थो वञे पर बिजली कटोती न थियणु खपे इन ई में बिजली में कटोती थींदी आहे त ॾाढो नुक़सान थो पए मतिलबु धंधा जाम त रूकिजी था वञनि माण्हू मतिलबु प्रोडक्शन नथा कढी सघनि हिन ई हिसाब सां बिजली ॾाढी ज़रूरी आहे निर्भव निर्भर आजिविका लाइ ज़रूरी आहे ॾाढो इहो न कटोती थिए त सुठी ॻाल्हि आहे पर कॾहिं कॾहिं थी वेंदी आहे त मतिलबु बिजली ॾाढी ही ज़रूरी झे रोश्नी लाइ ऐं कम लाइ मशीनियूं हलाइण लाइ प्रोडक्शन घटि न थिए मतिलबु कटोती न थिए अॼु जे टाइम ते ॾाढी आजिविका लाइ बिजली ज़रूरी आहे पहिरियों खे ज़माने में त हल माण्हू मोम्बतियूं लालटेन ईअं सां कमु हलाईंदा हुआ अॼु जे टाइम ते वरी थोरो सभिनि वटि इंवेटर कोन्हनि के एमरजेंसी लाइट कोन्हनि की एमरजेंसी मतिलबु जनरेटर महांगा था पवनि त नंढा नंढा कमकारि धंधे वारा माण्हू इहे नथा रखे सघनि जीअं हिसाब सां बिजली ॾाढी ज़रूरी आहे मतिलबु कटोती न थिए हुन में